खेळ आमकां व्हड गरजेचो ल्हानाक तशें व्हडांक कोणाकूय खेळांतल्यान खुशी मेळटा बळ मेळटा मनीस ल्हानपणांत खुबश्यो गजाली खेळांतल्यानूच शिकता ल्हानपणांत खेळुकूच ना असो मनीस आसपाचोच ना देखून खेळाचें खूब म्हत्व आसा खेळ मनाक खुशी दिता हें खरेंच ते भायर ते कुडीक घटाय बी दिता भुरग्याची कूड घडपाच्या कामां खेळ म्हत्वाचे काम करतात भुरग्याची भलायकी बुद्द सुदारपाक खेळाचो बरो उपयोग जाता व्यायाम करून कूड सुदारपाक जाग्यार खेळपाची भुरग्याची तयारी आसता खेळाक लागून कूडीक तशेंत मनाकूय मोडण मेळटा शिस्ती बगर खेळ जायना खेळांतल्यान शिस्तीचें म्हत्व कळटा जिणेचे नेम शिकूंक खेळ ही ए एक बरें साधन खेळाक आळस येना देह आनी मन तरतरीत उरता कसलोय भार घेवन भंय दिसना धिटाय येता वेळ वचपाक तशेंच मनविश्रांतीक खेळ हो उत्तम उपाय मनाक निर्शेणी ना येवपा खातीर खेळ खूब गरजेचो कसल्याय संक् संकश्टाक धिरायेन तोड दिवपाची कळाशी मनशाच्या खेळांतल्यानूच मेळटा खेळाची आवड आशिल्ल्यांक जिणेंत अपयेस आयल्यारूय कांयच दिसना तो नवे उमेदीन कामाक लागता खेळ भुरग्यांनीच खेळपाचो अशें लोकांक दिसता पूण खेळ मनशाच्या जिणेंत सदांच गरजेचोच खूब काम करून मनाक थाकाय मेळटा आधार जाता दिसपट्ट्या वेव्हारांतल्यो अडचणी सोडोवपाकूय खेळांतल्यान मनाची तयारी जाता धीर आनी बळगें मेळटायी ते भायर सांगाती आनी इश्ट जोडप खेळांतल्यानूच सोपें जाता आतां खेळ हे वेवसाय म्हूण लेगीत लोक आपणायतात जिणेक खेळाची सुवात खऱ्यानीच म्हत्वाची आसा